जय झूलेलाल कीअं आहियो बस बढ़िया बढ़िया हुकुमु हुकुमु ॿुधायो अॼु कीअं यादि कयो अथव अछा मोबाइल घुरायो हो हा अछा सुठी ॻाल्हि आहे अछा ऑफ़िस जे लाइ लैपटॉप खपे त त कोई कंपनी मतिलबु सोचे रखी आहे कहिड़ी कंपनी जो वठिणो अथव

हा बिल्कुलु हूं हूं हूं बिल्कुलु मां बि तव्हांखे उहो ई सजेस कंदसि डेल जो जेको लैपटॉप आए ॾाढो सुठो आए ऐं हाणे वरी नओं वर्जन आयो आहे त हुन में नयूं नयूं स्कीमूं आहिनि ऐं इनमें नयूं नयूं फ़ेसिलिटीज आहिनि हुनमें कैमरा जी फ़ेसिलिटी आई अथव इन खां पोइ हुनमें सी सी टी वी कैमरा बि फ़िक्स थी थो सघे सम्झुव हा त हीअ सभु नईं सुविधा हुननि विधी आहे लैपटोप में हा पर दीदी हींअर ॾिसो महांगाई वधी वई आहे इन खां पोइ एॾियूं सुविधाऊं हुननि विधियूं आहिनि त हीउ लैपटॉप तव्हांखे सठ हज़ार में पवंदो तव्हां पंहिंजा आहियो इन करे सठि हा हा दीदी त इहो बि सठि बि तव्हांखे सठि हज़ार बि तव्हांखे ऐं इहो बि दीदी मां तव्हांखे ॿुधायांव की हाणे जेको क्रिसमस अचे थो न इनजे करे हिननि स्कीम रखी आहे अठ ॾह ॾींहनि जे लाइ इनखां पोइ त अञा महांगो थींदो सतरि खां मथे वेंदो छो की हिनजी सुविधाऊं ॾाढियूं सुठियूं आहिनि पर हे कमु ॾाढो सुठो कयलु आहे हहिनमें जेके स्क्रीन आहे न ॾाढी क्लीयर आहे ऐं हिकु सौ अठावीह जी बी तव्हां स्टोर करे सघंदा आहियो ऐं इनखां पोइ अञा बि घणियूं फ़ेसिलिटीज आहिनि जेके तव्हां साम्हूं अचो त मां तव्हांखे ॿुधाए सघां थी ऐं हूं हूं पर तव्हां पैसनि जी छो था चिंता कयो तव्हांखे असां इंस्टॉलमेंट जी फ़ेसिलिटी करे ॾींदासीं न तव्हां क़िस्तुनि में भरिजो पैसा न न न मां तव्हांखे ईअं सैटिंग करे ॾींदमि की तव्हांखे क़िस्तुनि में बि इहो सठि हज़ार में ई पए पोइ त हलंदो न अछा पर इन हिन लैपटॉप जी भले क़ीमत वधीक आहे पर हिनमें वारंटी बि अथव ऐं इनखां पोइ हिकिड़ी मां तव्हांखे सुठी ॻाल्हि ॿुधायां त हिनमें असां ॿ साल तव्हांखे आफ़्टर सेल्फ़ सर्विस मतिलबु जेको विकिरी खां पोइ जेका सर्विस हूंदी आहे असां तव्हांखे ॿ साल फ़्री सर्विस ॾींदासीं ॿियनि खे हिकु सालु पर तव्हांखे ॿ साल न ॿियनि में हिकु सालु आहे हिनमें ॿ साल आहिनि वधीक अथव इन हीउ ॾिसो टेक्नोलॉजिकल शयूं आहिनि इ हीअ इनखे घटि करणु असांजे हथ में न हूंदो आहे जेको कंपनीअ जो अघु आहे उहो मां तव्हां खे ॿुधायो असां पंहिंजी कमीशन माइनस करे मां तव्हांखे छा थी चवां दीदी मां तव्हांखे छा थी चवां मां मुंहिंजी कमीशन माइनस करे तव्हांखे सठि ताईं करे ॾींदसि सठि हज़ार तव्हांजे लाइ ई आहे क़ीमत ठीकु आहे ठीकु आहे चलो तव्हां अचो हिते तव्हां सभु ग डॉक्यूमेंट खणी अचो मां तव्हांखे मैसेज कयां थी कहिड़ा कहिड़ा डॉक्यूमेंट्स खपनि पोइ पाण ॾिसी था वठूं तव्हां चिंता न कयो हिकु ॿ हज़ार अॻियां पुठियां पाण करे वठंदासीं सैटिंग न न न तव्हां पंहिंजा आहियो तव्हां त पहिरीं असांजी असांजे लाइ तव्हां हिकु चवंदा आहिनि की कस्टमर जेके आहिनि उहो मार्केट जा राजा आहिनि त तव्हां असां लाइ राजा आहियो तव्हां अचो त सही अची करे ॻाल्हायूं था मिलूं था न न सही ॻाल्हि आहे न ऐं तव्हां कॾहिं था अचो अॼु ॾिसो जीअं छंछरु आहे त सुभाणे आरतवारु आहे त बंदि हूंदो त पोइ पाण सूमरु ॾींहुं रखूं बिल्कुलु बिल्कुलु त पाण सूमरु ॾींहुं रखूं था ठीकु आहे जी जी मां तव्हांखे सभु डॉक्यूमेंट मैसेज करे थी छॾियां तव्हां सूमरु ताईं अची वञिजो ठीकु आहे ओके जय झूलेलाल हा